हमर ताकत ई छै कि हम पढ़ै छी अच्छा लगै छै पढ़ै छी पढ़ैमे तेज छी सब विषयमे पढ़ै छी बहुत मन लगै छै पढ़ै छी तऽ ई बात हइ लेकिन लेटसँ उठि जाइ छी आठ बजे उठली ईसब कमजोरी भऽ गेलै तऽ कमजोरीमे खाना नहि खा पबै छी पढ़ै जाइ छी पढ़ाइपर धिआन रहै छै पढ़ैके चाही हमरा संस्कृत सब अच्छा लगै छै पढ़ैमे ईसब पढ़ैमे जादा अच्छा लगै छै धिआन दै छी जइसे साइन्ससब हलै तऽ ईसब हइ तऽ ईसबपर जादा धिआन देबेके पड़ै छै एहिलेल खेनाइ पिनाइ नहि होइ छै कमजोरी हइ कि पढ़ैके रहै छै होमवर्क पूरा नहि हो पबै छै टाइम आठ बजे उठै छी रातिमे नओए बजे नीन्द पड़ि जाइ छै ईसबसँ ज्यादा कमजोरी हो जाइ छै पढ़ नहि पबै छी एहिलेल दिक्कत रहै छै